मां कल्ह कटनीअ मां चादरू वठी आयमि बॉम्बे डाइंग जूं छा त उहे चादरू निकितियूं आहिनि ऐं चादर जो कलर पिंक एॾो बढ़िया आहे एॾो बढ़िया आहे वरी विछायमि त एॾी मस्तु सोफ्ट एॾी बढ़िया सोफ्ट थी लॻे की छा ॿुधाया वरी सोफ्ट विछाए करे मां वरी ॿ टे ॾींहं विछाई वरी चादर खे धोतो बि आहे धोइण खां पोइ कपिड़े जो न रंग वियो आहे न सुसी आहे न कुझु थी आहे ऐं उन जी जेकी छ छऊं आहिनि उहे बि हिकु करी मस्तु निकतियूं आहिनि न नंढियूं थियूं आहिनि न कुझु छा त चादर आहे हूअ एॾी बढ़िया चादर थी लॻे की छा ॿुधाया मां त सभिनि खे चवंदमि की बॉम्बे डाइंग जी चादरू बढ़िया वठो ऐं बढ़िया विछायो ऐं कलर बि एॾा बढ़िया बढ़िया हुया नीरा पीला सावा गुलाबी रंग बिरंगी पर मूंखे वरी गुलाबी रंग ॾाढो वणंदो आहे त पिंक कलर त मां वरी गुलाबी रंग वठी आयमि जोकि गुलाबी रंग मूंखे ॿारनि खे बि वणंदो आहे मूंखे बि ॾाढो वणंदो आहे त इन करे मां वरी गुलाबी रंग जी चादर वठी आयमि ऐं फिटी बि न आहे मस्तु ओहिड़ो जो ओहिड़ो कलर पियो आहे एॾी मस्तु चादर आहे की छा कया